हमरा अइठाम जे छै से कोनो पूजा पाठमे जागरण तागरण होइए जैमे हमर जे बूढ़ बुजुर्ग छथिन जे हुनका सबके बड़ पसन्द छनि जागरण जैमे नृत्यकला होइ छै जैमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ गीत भक्ति भजन सब सेहो सब होइए आओर नृत्यकलामे ई सब भऽ रहल यऽ जेना कोनो पूजा पाठ हय ओइमे हमसब जागरण करबाबै छी जैमे बुजुर्ग लोक सबके हमर जे माँ सब छथि हुनको सबके नीक लगय छनि ई सब चीज जे नृत्यकला करबाउ जेना जागरण भऽ गेल गीत भक्ति ई सब जे छै से जागरणमे इएहे होइ छै नृत्यकला आओर जागरण जे छै से बहुत ही नीक लगैत रहय छै बूढ़ बुजुर्गके जे हुनकर सबके बात हमसब मानि कऽ जागरण करबबै छी जैमे ओसब एकदम आनन्द उठबय छथि बैठ कऽ एकदम मस्त लगय छथि हुनका सबके जागरण देखयमे आओर जागरण हमसब देखय छथि नीकसँ बैठ कऽ कोइ हल्ला हुचर नहि होइ छै